आं आंनि बांसिन मोजां मोनसिन्नाय बिजाबनि रोखोम हिसाबै आङो गेदेमा सुबुंनि जिउखौरां एबा सुंद' सल' सल'मा बे रोखोमफोरनि सायाव फरायनानै बांसिन मोजां मोनो आङो गोबां गेदेमा सुबुंफोरनि जिउखौरां आरो सुंद' सल' सल'माफोरखौ फरायबाय आं जिउआव आंनि जिउ जोबजासिम बांसिन बिजाब फरायनो नांगौ जायोब्ला आङो गेदेमा सुबुंफोरनि जिउखौरांखौनो फरायगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि माखासे दोहोरोमजों सोमोन्दो गोनां दोहोरोमारि बिजाबफोरखौ आङो फरायलांबाय थागोन आङो दोहोरोमारि बिजाब आरो गेदेमा सुबुंफोरनि जिउखौरांखौ फरायनानै जोबोर मोजां मोन्दों बे बिथिंनि बिजाबफोरखौ फरायोब्ला गोसोआव थोजासे गोजोन्नाय आरो थुलुंगानाय मोनो आङो सान्नैसो सिगाङाव फरायलांनाय बिजाब आङो गेदेमा जोंनि भारतनिनो मोनसे समनि हादोरगिरि एपिजि आबदुल कालाम बिथांनि जिउ खौरांनि सायाव लिरनाय बिजाबखौ आङो फरायबाय बिथांनि जिउ खौरांनि सायाव लिरनाय बिजाबखौ फरायनानै आङो गोसोआव जोबोद गोजोन्नाय मोन्दों बेफोरबायदि गेदेमा सुबुंनि सोमोन्दै लिरनाय बिजाबखौ फरायोब्ला थारैनो गोसोआव गोजोन्नाय मोनो आरो माखासे थुलुंगानाय मोननो हायो आङो उननि समफोरावबो बेफोरबायदि गेदेमा सुबुंनि जिउ खौरांखोनो फरायबाय थागोन आंहा गावनि सायाव फोथायनाय दं आङो माखासे जोंनि लिरगिरिफोरनि बर'निनो लिगिरि बिथांमोननि गोबां सुंद' सल' सल'माफोरखौबो आं फरायदों बिथांमोनाबो माखासे गावसोरनि गोसोनि सानस्रिजों जोंनि समासाव जाबाय थानाय माखासे जाथाइफोरनि सायाव लिरो आं बिनि सायावनो फरायदों फरायो आङो बिसोरनि लिरनाय बिजाबखौ फरायनानै गोसोआव जोबोद गोजोन्नाय आरो रंजानाय मोनदों